आंनि मुङा थुरुन्जय हाज'वारि आं हल्टुगावनि माने आंनिया बिमा बिफाया जोबोद खस्त' खामानि मावनानै फोरोङो आरो जाहोयो बिदिनो आङो खेला गेलेनायाव इन्टारेस्ट दं ओमफ्राय गेम स्पर्टस दे आव बाहागो लायो आरो ना बेबायदिनो

बिदिनो आंहा सोलिनायाव गोबां गोब्राब जायो गोबां खस्त'नि गेजेराव सोलिनांगौ जायो माने समयते समयते थांनायनि फैनायनि

आङो देबरगाव एइचएस स्कुल आव फरायो बिदिनो जोंनि देबरगाव स्कुल आव गोबां मोजां फोरोंगिरि दं बेजोंनो आङो सोलोंनायाव बाहागो लायो